हम आइरन खरीदले रहलियै ओ आइरन हमरा सालभरसँ चलैत छै खूब अच्छा चलैत छै कि हमरा अभी कोइ खराब ना होलय हे अभी तक चलैत छै अच्छासँ बहुत बढ़िआँ आइरन छै ओ आइरन हम अभी लेल यूज करते हथी अभी चलैत रहतै वोल्टेजो ओहिमे खूब कम घीचैत छै वोल्टेज खूब कम घीचैत छै तऽ इ लेल हम है ने ओहिके अथीके यूज करैत छी यही